असांजे पंहिंजे कटनी ज़िले में खेतियूं अलॻि अलॻि प्रकार जी हूंदियूं आहिनि हिते सभिनि खां वधीक असां गेहू जो उत्पादन कंदा आयूं तंहिं उन खां पोइ असां हिते मको थी वियो चांवर थी विया ऐं धान थी वई इहे सभु असां हिते उत्पादन कंदा आहियूं ऐं अगरि असां हितां जे पछु पशुपालन जी ॻाल्हि कयूं त असां हिते पशुनि में गांहि थी वई भैस थी वई ऐं बकरीअ जो वधीक पालींदा आहियूं ऐं हिननि जे खीरनि जो उपयोगु कंदा आहियूं कटनी टैक्नोलॉजीअ जे मामिले में बि चङो अॻिते आहे हिते असां नए नए प्रकार जी टैक्नोलॉजीअ जो यूज़ कंदा आहियूं पंहिंजी खेतीअ खे अञा जल्दी ऐं अञा स्वछ ऐं अञा क्वालिटीअ में ठाहिण लाए